संनाय खामानिया आइजोफोरनिल' नङा हौवाफ्राबो सङो गासैबो सङो जेन'बा हौवाफोरा नखराव जेन'बा हिन्जाव मानसिफोरा गैयाब्ला हौवाफ्रानो संनानै जानांगौ गासैबो खामानि दामानि फोरखौनो हौवाफ्राबो मावो एबा गासिखौबो सोलोङो बिसोरबो रोङो गासैयावबो आरो बिसोर गावसोरनो संनानै जायो आरो जोंनि नखरावहाय हौवा मानसि गैया मानसि गैया माने जोंनि बाबाल' दं जोंना दादा दङमोन दादाया जोंना गैला सिगाङाव दा दा दंमोनब्लाबो जोंना दादाया सङामोन आरो जों सङोमोन मालाबा समाव जों गैयैयाव एसे एनै नखरफोराव नायो नखर नायोमोन आरो एसे एनै सङोमोन आरो गावनि आनथाखौ जेनेबा जों गैयाब्ला सङो जेनेबा मामिया दस्रायाव थाङोब्ला सङो जेनेबा जों कलेजाव एबा बायहेरायाव ओंखारबा सङो संनानै जायो ओमफ्राय जों होनब्लाबो बिदिनो नखरनिजों नखरनि जों मेनेज खालामोमोन मानसि गैयाब्लाबो जोंनि बाबाया होनब्लाबो जोंना दस्राफोरनिया बिफाफ्रा सङो नाथाय जोंना बिफाया सङामोन संनाया जोंनो सङोमोन जोंना बाबायाबो संनो हाया नालाय गावनि देहाया बारा मोजां नङा थिग नङा बिनिखायनो जों बाबाखौ जेबो थोना थोननायालाय खामानि थोना जोंनो संनानै जायो ओमफ्राय बिदिनो मिलायनानै अनलायनानै जायो जोंनो